हाँ हमारे क्षेत्र में महिलाओं की जो भूमिका है वो समय के अनुसार बहुत ही बदली है जो हमें महिलाएं हैं हमारे यहाँ की जो उन्हें स्वतंत्रता मिली है उस हिसाब से काफ़ी आगे बड़ी है अब कहीं भी हमारी महिलाएं पढ़ सकती हैं कुछ भी काम करने के लिए बाहर जा सकती हैं दूर शहरों में रह के अब पढ़ाई भी करती है अच्छी हाई लेवल की पढ़ाई भी करती है और अच्छी काम भी करते हैं और जो है नौकरी भी करती हैं काफ़ी तो इस वजह से अब मैं काफ़ी बदलाव आया है जो हमारी महिलाओं को जो पहले काफ़ी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था वो अब काफ़ी प्रकार की समस्या है वो उनका सामना नहीं करना पड़ता है इस वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी योगदान रहा है